बिहारमे रहऽके लेल घरेलू अथी सब करै करै छी हमसब तऽ अहाँ सबके गोटाय छथि जे दबाइ बिरो नहि करबै छथि दबाइ बिरो नहि करबै छथि आओर ओ से झारफुकपर चलि जाइ छथि आओर हमसब झारफूकपर नहि रहै छी बोखार लगैय सर्दी होइए तऽ करै छी जे सिङ्घारके पात अहाँके हरदि दूध ओइमे धऽ कऽ पिबै छी ओइमे घ्यू धऽ देलहुँ कनी अथी सब धऽ देलहुँ आओर ओइसँ नहि भेल तहन हमसब अस्पताल गेलहुँ ओइठम देखेलहुँ सुनेलहुँ ठीक भऽ गेल तऽ ठीक भऽ गेल नहि ठीक भेल तऽ फेर दोसर हॉस्पिटल गेलहुँ दोसर हॉस्पिटल गेलहुँ फेर ओइमे देखेलहुँ तऽ ठीक भऽ जाइए ठीक भऽ गेल तहन जाकऽ ओतऽसँ एलहुँ अहू ठम आओर गोटेक आदमी एहन अइ जे ओ अन्धविश्वासी अइ बीमारीके बीमारी नहि बुझैय कहैय की जे हमरा भूत लागि गेल परेत लागि गेल हमरा कथु लागि गेल तऽ ओहीपर रहैय कनी घाव होइए गुर होइए तऽ ओ सब करै छी जे नीमके पात तोड़िकऽ ओकरा पीसकऽ तहन से घावपर थोपै छी जे तीत से जरि जेतै माथमे घाव भऽ गेलै माथमे घा भऽ गेलै दबाइ नहि करेलक ओ की केलक नीमके पातके थुरि थारिकऽ ओइके पीसकऽ तहन माथमे कि देहमे लगेलक देहमे लगेलक आब ओइसँ नहि छुटै छै आब छुटै छै ओइ सबसँ जड़ी बूटी खाय छै बीमार पड़ै छै जड़ी बूटी खाय छै जड़ी बूटीसँ छुटऽवला रहै छै तहने ने छुटतै नहि छुटऽवला रहै छै तऽ ओकरा हॉस्पिटल लये जायके छै ओ सब नहि लऽ जाइ छथि तऽ हुनकासँ वएह मरण काल भऽ जाइ छनि मरि जाइ छथिन आओर जे आदमी बुझै छथि जे हँ हमरा अहीसँ छुटत तऽ ओ जाइ छथि हॉस्पिटल देखबै छथि देखा कऽ तहन दबाइ बिरो खाइ छथि कखनो काल सुस्त भऽ जाइ छथि सुस्त भऽ जाइ छथि तऽ ओकरा सनके किछु नहि आ जे नहि बुझै छथि तऽ ओ दबाइये बिर्रोये अहाँके जड़ीये बुटियेपर ओ रहि जाइ छथि जे जड़ी बूटी खायब तऽ हमरा छुटि जायत जड़ी बूटीसँ नहि छुटै छै आबके जमानाभऽ गेलै जे जड़ी बूटीसँ नहि छुटैए छै ओ जड़ी बूटी कतबो खा लेत कतबो पी लेत कतबो किछु करत नहि छुटै छै ने छुटै छै तहन हुनकासँ वएह मरि जाय छथिन आओर जे अइ नीक आदमी तऽ ओ से हॉस्पिटल लऽ जाइ छथि हॉस्पिटलसँ देखाकऽ सुनाकऽ लबै छैथ आइ अथी भऽ जाइ छै डेंगूओ भऽ जाइ छै तऽ कहै छै कि डेंगू भऽ गेलैय अथीके पात खो अरनेवाके पात खो अरनेवाके पातसँ छुटि जाइत छै अइसँ छुटि जाइ छै ओइसँ छुटि जाइ छै नहि छुटै छै हॉस्पिटल लऽ जाइ छै हॉस्पिटल लऽ जाइ छै दबाइ बिरो करेलक कराकऽ ओतऽसँ लबै छै तहन जाकऽ ओकरा छुटै छै तऽ ओतऽ छुटै छै ओकरासँ नहि लऽ जेतै तऽ केना हेतै केना ओकरा हेतै जहन दबाइ बिरो करेतै नहि तऽ ओहिना छुटि जेतै ने छुटै छै तहन ओकरासँ इलाज कराबहे के होइ छै इलाज नहि करेतै तऽ केना हेतै केना हेतै